असांजी सिंधी ॿोली मिठिड़ी प्यारी ॿोली आहे असां जी दिलि में जीअं वसी वई आहे असां पंहिंजे ॿारनि सां इएं ॻाल्हाईंदा रहूं सिंधी त सिंधी हो सुठे सां सिखी रहंदा ऐं मिट माइट बि सभु ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि असांजी प्यारी ॿोली सिंधी आहे ऐं सभिनी मिटनि माइटनि खे बि पंहिंजे ॿारनि सां घर में सिंधी ॻाल्हाइणु खपे छो त स्कूल में वञनि था उहे वञी ॻाल्हाइनि ता उते हिंदी इंग्लिश पढ़हाइनि था उहे ऐं ॿिया जेके आहिनि त सभु पोइ हिंदीअ में ई था ॻाल्हाइनि इन करे घर में ॻाल्हाए ई न था सघनि इन करे असां ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं जीअं ॿी गुजराती आहे ॿियूं भाषाऊं आहिनि त उहे गुजराती गुजरात में ॻाल्हाईंदा आहिनि उन्हनि जी भाषा कॾहिं मटिजंदी नाहे ऐं असां पंहिंजी सिंधी ॿोली इएं छो विञायूं ऐं सिंधी स्कूल आहिनि त ॿार उन सिंधी स्कूल में वञनि न था अॼुकल्ह इंगलिश ऐं हे सभु हले थो हुन में त हिंदी पढ़ाइणी आहे भला सिंधी न ऐं सिंधी ॻाल्हाइणु करण में असांखे छा जो शरमु ॿारनि खे सेखारींदा कोई सवालु करे थो कोई मिले करे थो सिंधी में कुझु ॻाल्हाईंदो कोई वॾो सॾो कोई हूंदो बि त त सिंधीअ में कोई पुछे हुननि खां त ॿार कीअं जवाबु ॾेई सघंदा इन करे असां ॿारनि खे सिंधी सेखारिऊं ऐं पंहिंजे गुरुनि जे वॾनि जे बारे में सभु असां सिंधी में सम्झायूं ॿुधायूं त गुरू कीअं आहे छा थींदो आहे ऐं सत्संग हे हो सभु जेके बि आहिनि सभु सिंधीअ में जीअं असां वेंदासीं ॿुधंदासीं ऐं ॿारनि खे ॿुधाईंदासीं त सत्संग में अॼु छा हुयो या कीअं मतिलबु त ॿाहिरि किथे वञनि था ॿाहिरि जीअं उन्हनि खे कोई तकलीफ़ु न थिए इन करे इंगलिश बि ज़रूरी आहे उन लाइ किथे नौकिरी था कनि ऐं हिंदीअ में बि हले थो पर घर में ॾाढी ज़रूरी आहे सिंधी ॻाल्हाइणु ॿारनि जी असां उन मात्रा खे कॾहिं न भुलिजूं असांजी सिंधी मिठिड़ी प्यारी ॿोली आहे ऐं असां उन खे कॾहिं बि न विसारियूं ऐं असां ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा रहूं त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे